بات کی جائے تو سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا جب میں چھوٹا تھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ قرآن سے زیادہ خوبصورت اور بہترین کتاب اس دنیا میں نہیں ہوگی قرآن ایک ایک ایسی کتاب ہے ایک واحد کتاب ہے جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ اچھے برے کی جان پائیں گے پہلے میں جب بچہ تھا تو میرے والدین بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ قرآن شریف کو پڑھو اس کو سمجھو تو میں ان کی بات کو نہیں سمجھتا تھا اور پھر جب میں بالغ ہوا اور مجھے اس بات کا احساس ہوا تب میں نے اس کو کرنا اسٹارٹ کیا قرآن پاک سے زیادہ ایک واحد کتاب کوئی نہیں ہے بہت سی خوبصورت کتاب ہے یہ قرآن پاک جب آپ تلاوت کرتے ہیں اس کی تو آپ جانیں گے کہ اس زندگی کو کیسے بتانا ہے کس اصول پہ چلنا ہے کیا کیا باتیں اللہ پاک نے ہم کو بتائی ہیں اور کن چیزیں منع کری ہیں اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو اللہ نے صاف طور پر منع کیا ہے تو قرآن سے زیادہ بہترین اور خوبصورت اور بہترین کتاب اور کوئی نہیں ہو سکتی اور اب مجھے بے انتہا محبت ہو گئی ہے قرآن پاک سے شکریہ